हमारे गुरु घराना है वहां पर हमलोग जाते हैं तो गुरु जी का दर्शन होता है आ गुरु जी के घर प्रसाद बनती है तो हमलोग प्रसाद खाते हैं हमलोग को जो अंटता है वो वहां पर जाते हैं लोग तो केला है आ वो साड़ी है मिठाई है पैसा है हमलोग देकर उनका पैर छूते हैं आ उन्हीं के घर हमलोग की गुरु जी है और गुरुआइन भी मिलती हैं आ इसलिये हमलोग को साल में आषाढ़ के आषाढ़ के गुरुपूर्णिमा को गुरुपूर्णिमा को वहां पर जाते हैं वहां पर सब जा के सब जितना भी उनका गुरु जी के सब है शिष्य सब वहां पर पहुँचते हैं सब जाके वहां पर रहते हैं आ जो गुरूजी को उनके घर प्रसाद हमलोग खाते हैं हमलोग जाते हैं पहले से हमलोगों के बाप दादा भी वहां पे जाते हैं आ बाप दादा भी उन्हीं लोग से गुरुख हुए हैं आ उसी ढंग से हमलोग भी वहां पे हुए हैं तो माता पिता को को भी उसी से थे आ हमलोगों भी का भी वो हैं वहां पर हमलोग जाते थे तो उनका दर्शन होता है पूजा पाठ उनके घर जाए के गुरु जी का पैर छूते हैं थाली में पानी ले के गुरु जी का पैर छूते हैं उनकर गोर पोछते हैं थोड़ा से गोर पोछते हैं गोर धरते हैं आ गुरुआइन का गोर धरते हैं उनके बच्चे सब लोग हैं सब लोगों का पैर छूते हैं उनके बहु की पैर छूते हैं हमलोग यही काम करते हैं पूजा पाठ में